दैखौ फिलतार खालामनानै लोंनांगौ गामि ओनसोलाव दै फिलतार खौ बालथिंआव बाला अन्थाइ सोमनानै खालामनाय जायो फिलतार खौ आइरन फोरनि थाखाय बारग'नो बाहायनाय जायो फिलतार नि दै लोङोब्ला गोग्गो दैखौ मोनलोंनाय जायो